पशु उत्पादकता प्रसस्क प्रसंस्करण एगो बहुत बड़का चीज छै हमरा अहाँके समाजमे एखन पशुपालनपर किछु ध्यान भटकलैए लोकके सभ पशुपालनकेँ तुच्छ समझैत छै लेकिन पशुपालन एगो बहुत बड़का व्यवसायके से साधन छै पशुपालनसँ हम बहुतो आमदनी कऽ सकैत छी एखन सरकारके द्वारा विभिन्न तरहक पशुपर सब्सिडी देल जाइत छै बकरी पालन हुए मुर्गी पालन हुए या गाए पालन हुए अगर हम ईसभ पालन क करय चाहैत छी तऽ एहिपर बहुत रास सरकारके द्वारा सब्सिडी प्राप्त छै आओर काफी आमदनी छै एहिसँ आओर अगर एकर हम पालन करैत छी तऽ हम सालाना लाखो रुपैआ कमा सकैत छी विभिन्न तरहक पशुपालन एक सङ्गे हम कऽ सकैत छी जेना मुर्गी पालन सङ्गे हम बकरी पालन मुर्गी पालन सङ्गे मछली पालन कऽ कऽ हम एक सालमे लाखो लाख आमदनी कऽ सकैत छी लेकिन एखुनका युवासभ एकरा तुच्छ समझैत छथिन आओर अबैवला समयमे बहुत रास युवा एहिसँ जुड़ता आ जुड़ि रहल छथि आओर आमदनी कऽ रहल छथि ई एगो बहुत बड़का संसाधन छै अगर हम पशुके पालन करी तऽ